हा मूंखे लगंदो आहे ठीकु की पिछ्ले कुझु सालनि मूं डांस में नृत्य में बदलाव आयो आहे छो की पहिरीं वधीक क्लासिक डांस हलंदो हुयो त सुठो लगंदो हुयो डिसण में बि हाणे त अलॻि अलॻि तरहा जा नृत्य अची विया आहिनि जीअं की ॿार करण था क्लासिक करण था या हिप हॉप करण था यां सालसा अची वियो आहे अलॻि अलॻि तरहा जा नृत्य अची विया आहिनि त इलाही बदलाव अची वियो आहे डा नृत्य में और पहिरीं जा जेका डांस हुया त हो व वधीक वणिंदा हुया सुठा लगंदा हुया त असां बि ॿारनि खे चहीन्दासेीं सिखंदा त ॿार बि सिखंदा ख़ुशि थी करे त हाणे बि जेका आया आहिनि हो बि ॿार ख़ुशि थी करे सिखनि था त सेखारियूं था ॿारनि खे बि की सिखो बाक़ी पंहिरीं जा जेका नृत्य हुंदा हुया हो वधीक सुठा लगंदा हुया डिसण में बि जीअं नृत्य हलंदो हुयो त हो वधीक सुठो लघंदो हुयो और हाणे जेका हलंदा आहिनि हो वरी ॿार पंहिंजा पार्टी फंक्शन में ई करण था बाक़ी हो हीअं मतिलब सेखारण वारो कुझु न आहे हुनमें ॿा ॿारनि खे वधी पहिरीं त क्लासिक सिखनि था हो अॻिते वञी करे पाञ पंहिंजे ॿारनि खे सेखारे सघंदा आहिनि त हाणे वारा जेका डांस आहिनि हो त स्खारण जी लोड़ ई न आहे ॿार पाण ई सिखी वेंदा आहिनि टीवी मूं ॾिसी ॾिसी करे ई सिखी वेंदा आहिनि सॼ कुझु हाणे त ॿारनि खे कुछ सेखारण जी लोड़ न आहे त लगंदो आहे की पहिरीं को हाणे को त डांस में भई इलाही फ़रकु पइजी वियो आहे त